अरजीम जेह्ड़ा ऐ मेरे फेवरट सिंगर ऐ ओह्दी जिसलै बी में लाईव पर्फामैंस दिक्खनी आं मतलव एह्दी अवाज़ बहुत ही जादा सुरीली अवाज़़ ऐ बहुत ही जादा ते मतलव इन्ने प्यार कन्ने हर इक चीज़ गी हैंडल करदा वोकल सटाईल एह्दा एह्दी टैकनीकस बोलने दियां एह्दियां फ़ेस ऐक्सप्रैशन जेह्ड़ा न बहुत ही जादा अच्छे न बहुत जादा ते में तां गै सुनचांदी आं मतलव ओह्दी लाईव पर्फामैंस लाईव पर्फामैंस में तां गै दिक्खना चाह्न्नी आं क्योंकि ओह् बहुत ही जादा अच्छा सिंगर ऐ बहुत ही फेमस सिंगर ऐ ते ओह्दी बहुत जादा मतलव थाऊसैंट सॉरी हज़ार कशा उप्पर उप्पर ओह्दे गाने मतलव हैन मतलव ते बहुत अच्छी अवाज़ ऐ ओह्दी बहुत गै अच्छी